हलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जी बताइए हलो जी नमस्कार बताइए जी आपका नाम जी जी वैसे तो हम बच्चों के ही डॉक्टर हैं और हमें कम कम पावर की दवा चाहिए हमें कम एम जी की दवा चाहिए और लिक्विड फॉर्म में चहिए बच्चों की सीरप सैंपल पहले तो आप सैंपल्स दे जाइए और देखते हैं हम अगर हमको सही लगेगा तो हम देख लेंगे दवा तो आप किस पे कौन कौन सी हैं दवा जी ठीक है आप बताइए और क्या आपके पास कुछ और भी है जैसे कि आप हो तो आप एक बार हॉस्पिटल में आ जाओ जी जी फीवर की बच्चों की कितने पावर की है जी तो आप हमको कल आके मिलिए कल तो आप मिल सकती हैं आज तो हम बिज़ी हैं कल आप मिल जाइए आके और आप दिखाइएगा क्या क्या हैं आप पे सैंपल सैंपल दीजिएगा फिर देखते है हम अगर आप हमें सैंपल अगर ठीक लगेगा पेशेंट को देने में बच्चों को फिर हम जी वैसे तो हम किड्स के डॉक्टर हैं बच्चों के ही डॉक्टर हैं आई ड्रॉप का तो इतना वो नहीं है बट आई ड्रॉप हम हमारे यहाँ पे जी जी जी एम डी किए हैं जी आती है काम हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में ही मेडिकल है अगर जितनी दवा होंगी अगर सैंपल अच्छे होंगे आप जितना हो आपके पास स्टॉक अप एक बार एक एक दवा का सैंपल दे दीजिएगा हमें और हम उसको देखते नमस्कार